हमर हमर नाम प्रियांशु कुमार छियै हमऽ पूर्णियाके वासी पूर्णिया चौक पर रहै छियै ओकरे बगलमे जे रेस्टुरेंट छै वहाँ हमऽ हमर यहाँ कोइ पार्टी फंक्शन छै कल जेना कि कोइ फंक्शन छै ओकरामे तऽ हम कोइ आर्डर दै लए चाहै छियै तऽ वही आर्डर दै लए दै वक्त कहै छियै कि कि पाँच के जी पनीरके आर्डर मारना छै कि ओकरामे कहना छै कि इस टाइमके एतना टाइममे हमरा गेस्ट आइ रहल छै ई टाइममे होतै कि होतै तऽ बताबु नहि होतै तऽ ओहो बताबु तऽ वहांँसँ बताबै छै कि नहि भए जेतै तऽ ओकर बाद फेर तऽ ओकर बाद कहतै कि इहो कहना छै कि नमक थोड़ा तेल मसाला थोड़ा कम देबै यहाँ बहुत सब आदमी खेतै बच्चो सब खाय आओर बड़ा बुजुर्ग सब खाय आओर इहो सब कहना पड़ै छै कि कल होतै तऽ इहो बताबु अगर नहि होतै तऽ इहो बताबु अहाँ